हँ कहिऔ अहाँ हँ कहिऔ हूँ देखिऔ सोशल मीडिआ जे धियापुता ऊपयोग करैत छै सोशल मिडिआ तऽ गड़बड़ नहि छै सोशल मिडिआ तऽ बहुत बढ़िआँ चीज छै लेकिन ऊपयोग करै परमे छै ऊपयोग अहाँ जेहन करबै तेहन छै आब सही ऊपयोग करबै तऽ सही छै गलत ऊपयोग करबै तऽ गलत छै लेकिन एखुनका जे बच्चासब छै से गलत बेसी ऊपयोग करैत छै सही ऊपयोग नहि कए पबैत छै किआ तऽ बच्चाके एखन सही गलत नहि समझमे आबैत छै हमरा अहाँकेँ जे समझ अइ से बच्चाके पास तऽ समझ नहि छै सोशल मिडिआ ई देलकैहँ बच्चासबके लिए जे जे जानकारी नहि होयतै से पहिलुका जे भी चीज छै से बच्चा सब सब जतऽ जे छै से पूरा विश्वके बारेमे जानकारी होयतै लेकिन एखन बच्चासब गड़बड़ की करैत छै सोशल मिडिआ पर सब गलत चीजके ऊपयोग करैत छै सही चीजके ऊपयोग नहि करैत छै तऽ एहि चीजके जे छै से किछु कयल जाए जे बच्चासब गलत चीजके ऊपयोग नहि कयल जाए हँ ओ फेसबुक ईन्स्टाग्राम सब इएह सब चीज लङ्ग घर घर बच्चासब बरबाद भऽ रहल छै एक सए मे पाँचेटा बच्चा जे छै सोशल मिडिआके सहीसँ ऊपयोग करैत छथिन बाँकि बच्चासब गलते ऊपयोग करैत छथिन आ हुनका गार्जियन समझाबैत छनि तऽ ओ समझमे नहि आबैत छनि तऽ बेसी गार्जियन किछु कहथिन तऽ बच्चा टेँशनमे आबि जाइत छथिन गलत कदम ऊठेलथि किछु भी कऽ लेलथि तैँ गेम खेलाइमे भरि दिन व्यस्त रहैत छथि पढ़ाइसँ कोनो ईन्ट्रेस्ट नहि सोशल मिडिआमे सहए भए रहल छै एखन हुनका सबके ओ मनोरञ्जन भऽ गेलनि हँ ने मोबाइलमे तऽ बेसी ध्यान लागैत छै ने पढ़ाइ लिखाइ परमे ओतेक ध्यान की लगेथिन ओहि परमे जाबै ध्यान देथिन ताबै मोबाइल चलेथिन तऽ ओ मनोरञ्जन कनि नीक लगतनि देखैत छी मोबाइलके चक्करमे माए बापके बच्चासब छोड़ने जाइत छै माए बापसँ बेसी कहैत छै तऽ मायो बापके कतेक बच्चा मारि दै छथिन या अपने मरि जाइत छथिन सोशल मिडिआ परमे बहुत एखन सुनी रहल छी जे बच्चासब गलत दिशा जा रहलै हँ गलत दिशा नहि जाएके चाही एहि चीजके जे छै से घर घर बच्चा परमे ध्यान रखैके चाही लेकिन ध्यान की रखथिन बच्चा सबके एखन नादानी ऊमर छै समझ नहि आबैत छै जहन समझमे आबैत छै तहन तऽ समय पार भऽ जाइत छै ने हँ तऽ बुझबै केना आब जेनाकि हमरा अहाँसबकेँ मजबूर आदमी छियै ठीक छै लेकिन एहि सब चीजके ध्यान रखैके चाही